हलो ओला मुंहिंजो नालो भारती आसानी आहे असां चारि माण्हू आहियूं सुबुह जो असां जबलपुर घुमण लाइ वञणु चाहियूं था ऐं राति जो वापसी असांजी अठें बजे आहे असांखे इन जे करे हिकु टैक्सी भाड़े ते खपे तव्हां असांखे उहा ॾेई सघो था ऐं उन जो भाड़ो छा लॻंदो या उन में कुझु घटि मथे थी सघे थो या न उहो तव्हां असांखे ॿुधाईंदा